देखिए हम मोबाइल पर वॉइस कॉल भी करते हैं और वीडियो कॉल भी करते हैं और बातें आतें जैसे घंटा आधा घंटा कर लिए और वीडियो कॉल किए तो उसपे हमें ये महसूस होता है जैसे हमारे बच्चे बाहर हैं या हमारा मायका दूर का है और आने जाने में दिक्कत है तो बाते कर लेते हैं तो थोड़ा हमको तसल्ली मिल जाती है वीडियो कॉल किए तो आमने सामने बात हो गई और एक दूसरे को देख लिए उससे हमको भी बहुत शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि हम लोग पास पास ही बैठे हैं और एक दूसरे की मुलाकात हो जाती है और हमको बहुत अच्छा लगता है और हम सिलाई कढ़ाई भी करते हैं तो कभी जैसे समय मिला हम सिलाई क कढ़ाई करने चले तो उसमें मोबाइल चला लिए और वो डिज़ाइन देख लिए कौन सी डिज़ाइन हमको बनानी है कौन सी अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती है तो उसको हम देखते हैं और फिर वो सिलाई कढ़ाई करते हैं या खाली समय में बैठे हैं तो कोई हमको गाना सीखना है या सुनना है उसके लिए भी हम मोबाइल चलाते हैं फोन चला के रख लिए अपना काम करते रहे किचन में किचन में काम करते हैं या सिलाई कढ़ाई करते हैं तो अपना मोबाइल चला लिए और काम भी करते रहे और उसको सुनते भी रहे तो हमको बहुत अच्छा लगता है मोबाइल से बातें हो जाती हैं एक दूसरे की तो उससे भी हमको खाना बनाने की विधि जैसे कोई खाना बनाना है हमको तो मोबाइल खोले और उसकी विधि मालूम कर ली कि कौन क्या चीज़ कैसे बनाना है और मोबाइल से हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं देखते हैं तो जैसे अब नए नए व्यंजन बनाए जाते हैं तो उसको देख कर के हम लोग बहुत आसानी से खाना बना लेते हैं तैयार कर लेते हैं व्यंजन और मोबाइल से हमको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल जाती हैं देखते हैं तो आसानी थोड़ी हो जाती है के देखने से कि हमको दिक्कत नहीं हो महसूस होती है कि काम करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि ये काम खराब हो जाएगा ये दिक्कत नहीं महसूस होती है